ہیلو جی کہیے

جی سر مل جائے گا ہمارے یہاں سے بس اویلیبل ہے جو بس اویلیبل ہے اس سے آپ جا سکتے ہیں ہاں یہ یہ جی یہ بھی مل جائے گی اس میں آپ کے لیے پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپیہ خرچ آئے گا اس میں آپ کا جو ہے ٹول الگ سے لگے گا فیسیلٹی آپ کو ایئر کنڈیشن گاڑی ملے گی اور آپ کو جو ہے بیچ بیچ میں ریسٹورینٹ وغیرہ میں بھی رکایا جائے گا جہاں پہ آپ کو ناشتہ وغیرہ کرایا جائے گا ٹھیک ہے سر کال کرنے کے لیے شکریہ